आं आंनि फरायसालिमायाव आखिनायखौ सोलोङाखै आं सोलोंनाया आं आंनि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि एमइ स्कुलावनो आखिनायखौ सोलोंदोंमोन नाथाय बैसोर फरायसालियाव बेफोरबायदि कर्सनि सोमोन्दै जेबो फुंखाफोर बा सर्सेसफोरखौ मिथिनाय जाबोयाखै जेराव आङो आखिनो हांमा थाबोबाय अब्लाबो दाबो जेबो नङा बेनोसै